جی جی جی میں گاڑی بُک کیا تھا

گاڑی والے بول رہے ہیں گاڑی والے بول رہے ہیں میں نے ابھی گاڑی بک کیا تھا تو مجھے لال قلعہ جانا ہے اوکھلا سے لال قلعہ ہاں تو آپ کتنے دیر میں پہنچیں گے

اچھا اچھا تو یہاں سے جانے میں لال قلعہ کتنا ٹائم لگے گا آدھا گھنٹہ اچھا اُس کے علاوہ اگر میں اور گھومنا چاہوں تو کچھ جیسے جامع مسجد ہے یہ قطب مینار ہے اور یہ چڑیا گھر ہے یا اکشر دھام ہے اِن سبھوں پر جاؤں تو کیا کچھ آئڈیا ہے کیا خرچہ پڑ سکتے ہیں یعنی آپ وہ جی جی میں چار لوگ ہیں تو یہ کتنا کچھ آئڈیا یا میٹر سے چلیں گے کہ یا وہ کیا نام ہے ویسے بتائیں گے کچھ خرچہ بتا سکتے ہیں جی جی ہاں ہاں ہاں اگر ہاں ہاں ہاں جتنا اگر ٹائم جی جی جی جی جی وہاں ہم جائیں گے تو رُکیں گے گھومیں گے جی جی

اچھا پورے دِن کا کچھ آئڈیا ہے کتنا خرچہ پڑ جائے گا جی جی اچھا اچھا اچھا اچھا تو وہی میں پوچھ رہا تھا کہ کچھ کیا پڑ جائے گا خرچہ کیا آئے گا وہی میں پوچھ رہا تھا اور اب یہ ہے کہ ہم جی جی ہو سکتا ہے کہ ٹائم نہ بچے تو ہوسکتا ہے ایک ہی دو جگہ میں ٹائم ختم ہو جائے یہ بھی ہاں اسلئے کہ گھومنے میں تو جی جی جی جی ٹھیک ہے سر تو میں ایسا ہے کہ جہاں تک پہنچیں گے یہ دو جگہ یا ایک جگہ یا تین جگہ جتنے پہنچیں گے تو ہم گھوم لیں گے نہیں تو کوئی نہیں ہم پورے دِن کا آپ کو پیسے پورے دِن کا پیسے آپ کو دے دیں گے پہلے تو لال قلعہ ہی جائیں گے سر ٹھیک ہے اوکے اوکے اوکے اوکے